टेकन'ल'जि आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों बर' रावनि बाहायनाय

गोबां दं जेरै जोङो गुगोलाव माखासे मिनिंफोर नायनो हायो जोंनि बर' बर' रावनि ओंथिफोरखौ जायखौ जों बुजिया बुजियाब्ला जों नायनो हायो जोङो इउथुबनि गेजेरजों दस्रा गुबुन हारि जाय जोंनि रावखौ मिनथिया एबा बुजिया बिसोरो इउथुबनि गेजेरजों सोलोंनो हायो गोबां कनटेन्ट क्रियेटरफोर दं जाय इउथुबनि गेजेरजों बर' रावखौ फोरोङो इन्टारनेट आरो टेकन'ल'जिजों बर' रावल' सोलोंनाय नङा एबा फोरोंनाय नङा इन्टारनेट आरो टेकन'ल'जिजों जोङो गावनि हारिखौ गुबुन हारिफोरनि दिन्थिनो हायो जुदि जोंनि गाननाय जोमनाय दख'ना एबा गामसा बेखौ जों माबोरै गानो बेखौ जों इउथुबाव खोन्थिनो हायो एबा फोरोंनो हायो जाय जोंनि दख'ना गाननो रोङा एबा जायहा दख'ना गाननो रोङा ओमफ्राय सेरजा दामनाय जोंनि बर'नि बर' हारिनि मोनसे दामनाय आगजु सेरजा सिफुं खाम बेफोरखौ जों इउथुबाव दामनानै खोन्थिनो हायो फोरोंनो हायो एबा जों सोलोंनोबो हायो गोबां सुबुंफोर दं जाय बायदिसिना बेसाद इन्टारनेट इन्टारनेटआव फानो जायखौ जों फाननानै जों हायिखौ दिन्थिफुंनो हायो बेयाव जोंनि हारिखौ गेलेग्रा मुवा जोंजों खायसे सल'खौ दिन्थिफुंनो हायो आरो जों नि गाननाय जोमनायखौ जोङो नैबे बे मुगाजों गोरोबहोनानै जोंनि ट्रेदिसिनेल आग'रफोर थ' जोंनि हारिनि आग'रफोर बेखौ जोङो नैबे मुगाजों एबा नैबे मुगानि गाननाय जोमनायजों जों बेरखांहोनानै जों फाननो हागोन गोबां बिदि सुबुंफोर दं जाय फानगासिनो आरो आंना सासे आब' दं जाय आब'आ बर'नि लेंगुवेसनि सायाव मावगासिनो ट्रानलेसननि सायाव बे ट्रान्सलेसननि मावनायनि सायाव जाबाय बेयो अह सरि लाइक बिदि नङा आं बुंनो नागिरदों जे बे आब' बे आब'आ बे लेंगुवेसनि सायाव जोंनि बर' रावनि सायाव जेरैबायदि मावदों जे जों इन्टारनेटआव जोंनि बुंनाय रावखौ इन्टारनेटआ बुजियो जोंनि बर' रावखौ इन्टारनेटआ बुजियो बुजिनायजों लोगोसे इन्टारनेटआ हमना ला जों गुगोल एसिसटेन्टफोराव जों इंराजि राव बाहायो थिक बेबायदिनो जों जोंनि बर' रावजों बे गुगोल एसिसटेन्टफोराव जों बाहायजागोन